हमरा घरमे ज्यादातर हमर परिवारमे हमर दादीमाँ बीमार रहै छथि तऽ हुनका लेल हमरा ज्यादातर खिचड़ी बनाबय पड़ै छनि ताकि हुनकर सेहतकेँ ध्यानमे रखैत हुए हुनकर सेहत बिगड़ल रहै छनि ज्यादा तेल मसाला खेलासँ तबियत खराब भऽ जाइ छनि तऽ हुनका खिचड़ी आलूके चोखा बनाए कऽ दै छियै जेकि हमरो बनाबयमे बहुत नीक लगैए आओर हुनको हमर हाथक खायमे बहुत नीक लगै छै आओर हुनकर सेहतके सेहो ध्यान राखय पड़ै छै तऽ ईसभ दुआरे हमरा सभकेँ तेल मसाला कम वला सब्जी खाइत छै हुनकर तबियत ठीक रहबाक चाही आओर हुनकर टे हुनकर तबियतकेँ ध्यानमे रखैत हुए हमसभ हम ई बना दै छियै ताकि हुनकर हुनका खाइओमे बहुत नीक लगैत छै आओर ओ हमेशा कहैत रहै छथिन जे खिचड़ी बनबय लेल किएकि हुनका बहुत पसन्द छनि आओर ओहिके सङ्गे सङ्गे हुनकर तबियत ठीक रहै छै तैँ दुआरे हमसभ ज्यादा खिचड़िए बनेलहुँ हुनका लेल हुनकर तबियत हमेशा खराब रहै छै ताकि हुनका तबियतमे सुधार आबय पथ्य पथ्य खाना भेलै जेकि हमरा सभके मिथिलाञ्चलमे ईसभ चीज रहै छै आओर आओरो जगह रहैत हेतै लेकिन तबियत खराबमे जे खिचड़ी होइए सभसँ नीक खाना ताकि तबियत उबियत खराब यए तऽ ठीक रहए आदमीके सभकिछु ठीकसँ रहए किएकि खिचड़ी सभमे तेल मसल्लाके बिल्कुल मात्रा कम रहै छै तैँ दुआरे हमरो बनबयमे ठीक लगैए आओर हुनको बहुत पसन्द छनि एहि दुआरे ज्यादातर इएह बनै छै ताकि हुनकर तबियतकेँ ध्यानमे रखैत हुए हमसभ बनबै छी आओर हमरा बनबैओमे बहुत नीक लगैए